नमस्ते मैम मेरा नाम वर्षा है मुझे ओलो बुक करनी है मेरे पास एक प्रोमो कोड है कंपनी की तरफ़ से तो क्या मुझे आप कुछ छूट दिलवा सकते हैं अपनी बुकिंग में मेरा किराया है हज़ार रुपए तो क्या आप मुझे सात सौ या आठ सौ तक का ये किराया कर सकते हैं क्या